आ बगीचा बगीचा तऽ मतलब आ बहुत जगह छै एतए अहि अनुसारसे मतलब हम छोटके रहिये तब्बेके ई बात छिए कि केनौ जाइए तऽ बड़ा बड़ा बगीचा देखिए पप्पा सबके रहै कि इतना बड़ा बड़ा बगीचाके देखलिए पप्पाके कहे रहिये कि देखऽ बड़ा बड़ा बगीचा छै एहिसबके आम खरीदय नहि फड़ै छै आम लीची अपन अपन उपजाबह अपन खा तऽ ई भेले कि हमरो पप्पा सबके इच्छा भेले कि नहि हमरो बेटासब जैछे अपन खुदके अपन बाड़ी सारीमे जे होइछेै उपजे छै बगीचा सबमे आम अपनेसे तोड़ते अपने खेते तऽ एहि अनुसारसँ लगभग हम आठ सालके नओ सालके हेबय तऽ तभि जैछे पप्पा सोचि लेलके कि आब ई लगा देछिए ई सब आरामसे इसबके उम्रमे कोइ दिक्कत नहि हेतय जगह जगह जाए नहि पड़ते खरीदय नहि पड़तै अपन ताजा ताजा तोड़तेै आओर खेतय खेतमे तऽ अपन छै बाड़ीमे आमछै लीची छै ईसब लगाएल छै ईसब होना भी चाही किआकि अगर एकर बहुत फायदा छै अगर आम लीची आ किछु भी अगर ई सब फल फूल बगीचा अगर लगा देल जाइछै अहिसँ फायदा ई होइछेै कि एक तऽ पेड़ पौधा होना बहुत जरुरी छै आदमीकेँ स्वास्थ्यके लिए किआकि ऑक्सिजन लेने छोड़ने ईसब पेड़ पौधा छै अधिक तभि संभव छै कठिनाइ नहि होइछेै लेएमे आ तकरबादमे अपन भलाइयो भए छेै अपन सीजनमे आम खा लीची खा तऽ ई सबचीज होना चाहिए आओर गाँवमे खासकरके ईसब चीज देखएछै तऽ एकदमसे हरा हरियाली लागैछेै सही छै ई सबचीज होना भी चाही बगीचा हमरो छै बगीचा ओकरामे पच्चीस तीसटा गाछी लागल हेतए